हय हांवेंच्या स्टेट लेवलाचेर जे राज्य लेवलाचेर जे कॉम्पिटिशनां जातात पेंटींग कॉम्पिटिशन्स पेंटिंगाची स्पर्धाची जाता तेतून भाग घेतला अशें केल्या नंतर

म्हाका खुबशे शिकपाक मेळटा पयल्या पयलीं म्हणल्यार म्हाजी कला जी आसा जी ती म्हाका प्रदर्शीत करपाक म्हाका एक प्लॅटफॉर्म मेळटा दुसरें म्हणल्यार दुसरें जे कलाकारां आसा त्या कलाकारा कडल्यान तेंची जी स्किल्स आसात ते म्हाका पळोवपाक पळोवपाक मेळटा ते तेंचे कडल्यान शिकपाक मेळटा अश्या तरेच्या मोठ्या मोठ्या स्पर्धेनी जेन्ना भाग येता तेन्ना प्रत्येक जो कलाकार आसा तेजो तेजो आत्मविश्वास वाडटा आनी एक तरेचे

एक तरेचो अचीव्हमेंट मेळटा आमकां एक प्राप्ती यश जे आसा आमकां मेळटा जरी ते बक्षीस त्या स्पर्धेचे बक्षस मेळो या ना मेळो पण आमचो आत्मविश्वास वाडटा आनी एक वेगळ्या तरेचो आमकां यश प्राप्त जाता आमची जी क्रिएटिविटी जी आसा आमचे स्किल्स जे आसा ते आमकां अश्या तरेच्या स्टेट किंवां नॅशनल लेवलाचेर किंवां इंटरनॅशनल लेवलाचेर मांडपाक मेळटा आनी त्या कलेचे जे बाकीचे कलाकार आसात ते तेंच्या कडल्यान स्तुती ही आयकपाक मेळटा आमच्या बद्दल